جی ہاں میرے فون کے ساتھ جو چارجر آیا تھا وہ بہت جلد خراب ہو گیا تھا تو مجھے نئے چارجر کی ضرورت تھی تو میں نے فلپ کارٹ کے ذریعے ایک اچّھا سا خوبصورت سا چارجر آڈر کر دیا جب وہ چارجر مجھے ملا تو واقعی وہ اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ اس پہ دکھ رہا تھا یہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ یہ جو کام کرتا تھا اس کا کام بھی بہت خوبصورت تھا اس کے اس چارجر سے فون میں چارج بھی بہت تیزی سے ہوتا تھا اور اسی طرح اس چارجر کا جو کیبل تھا یعنی جو تار تھا وہ بہت بڑا تھا جس کی مدد سے میں بورڈ سے تھوڑی دور بھی بیٹھ کے میں چارج آسانی سے کر لیتا تھا وہ چارجر جب ہم موبائل چارج کرتے تھے تو موبائل کو گرم بھی نہیں کرتا تھا